ہیلو السلام علیکم مزمل بھائی ٹھیک ہو تم مزمل بھائی میں یہ کہہ رہا تھا میرے گھر پہ کچھ مہمان آئے ہوئے تھے تو میں سوچ رہا تھا ہمارے یہاں جو ابھی ہوٹل کھلا ہے بہت زیادہ فیمس ہو رہا ہے میں سوچ رہا تھا وہاں سے کھانا منگوا لوں آپ نے تو وہاں کا ٹیسٹ چکھ رکھا ہے کیسا ہے ذرا آپ مجھے آئیڈیا دیں گے کیسا ہے وہاں کی چکن چنگیزی جو ہے وہ کیسی ہے اچھا بڑھیا بناتا ہے اچھا اچھا اور روٹی ووٹی جو ہوتی ہے وہ جلی ہوئی تو نہیں ہوتی اچھا اور جیسے روٹی کچی پکی ہوتی ہے تو وہ بھی نہیں ہوتا نا اور قورمہ کیسا بناتا ہے قورمہ بھی بڑھیا ہے اچھا اور چکن بریانی چکن بریانی میں تیل ویل جو ہوتا ہے وہ زیادہ تو نہیں ہوتا اچھا اچھا اور ویج بھی رکھتا ہے ویج میں کیا مشہور ہے اچھا مٹر پنیر بہت زیادہ مشہور ہے ان کا اور کیا رکھتے ہیں وہ اچھا دال مکھنی بھی ہے ان پہ اچھا اچھا ٹھیک ہے